ہاں ہم نے اپنی کزن کو ڈائری گفٹ کی تھی اس کے فرنٹ کور کو کرافٹ آرٹ کے ذریعہ سے سجایا اس پر ہم نے پیپر کے پھول کٹنگ کر کے چپکا کر اس کی خوبصورتی کو بڑھاوا دیا وہ ڈائری پا کر ہماری کزن بہت خوش ہوئیں ان کو ہمارے ہاتھ سے بنے کرافٹ ڈیزائن پھول نہایت پسند آئے اور ان کی خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس ڈائری کو سجانے میں ہم نے اپنا وقت دل لگا کر صرف کیا جس سے ہمارے احساسات و جذبات کا پتا نہایت نکھر کر عیاں ہو رہا تھا اور انہیں احساسات کی وجہ سے ہی ہاتھ سے بنی چیزوں کی زیادہ جذباتی قدر ہوتی ہے